आं सानो जे बे जिवाव बयनिफ्राय बेसेनगोसासिन जिरादानो जाहैबाय जिउ मानसिनि जिवा थांना थायोब्ला थाखा फैसा हाजार जेबो रां रुफा गैयायानो जाथों थेवबो जिवा थायोबा जा एसे मोनजायो बेजोंनो गोजोन थांना थानो हायो आं सानोदि सबसे बेसेनगोसा जिनिसानो जाबाय मानसिनि जिउ